हॅलो भाई यतीस मँगो फामान कॉल लागला आं भाई म्हाका न्हय मँगोजांची ऑडर दिवपाक जाय आशिल्ली सो तुमचे कडेन कसली कसली वरायटीज आसा मँगोची म्हाका माश्शें सांगता तुमी कसले आंबे चड बरे लागता म्हणजे कसले अशे बरे गोड आसता आं आं आं आनी तोतापुरी कशे आसता भाई आंबे आनी ते आमट लागता हय आं आनी ये मानकुराद बरे आंबे म्हाका न्हय पांच डझन अशे जाय आशिले पूण बरे आसा आंबे झा म्हणजे जे बरे गोड लागता आनी बरे आसता पळय तसले जाय म्हाका हे आं मानकुराद णवशी डझन आं झाडपिके णवशी म्हणल्या चडूत जाले न्हय भाई माश्शे कमी बी करूंक मेळटले पळय न्हय भाई हांव पांच पांच डझन घेता तुमचे कडल्यान हांवें मात्शे कमी करा न्हय पाश्शांक धरा न्हय आं बरें तर हांव मागीर मम्मीक विचारता आनी मागीर तुमकां सांगतां तर आं बरें बरें